मैं ये पहले तो देहात में ऐसा था कोई वहां यहाँ सुविधा नहीं थी ना फोन था ना कोई वो था धीरे धीरे विकास होता गया तो वो धीरे धीरे पहले देहातों में कोई इंतिज़ाम नहीं था फिर धीरे धीरे वो आने क लगे तो एक दूसरे को वहां टेलीफोन के द्वारा काम होने लगा जो कोई आता तो बता देते कि भाई आपका फोन आया है या जाने में टाइम लग फिर धीरे धीरे वो छोटे वाले फोन चलने लगे उसके द्वारा जो है थोड़ा बहुत मालूम होने लगा कि क्या हो रहा है कहाँ क्या बन रहा है फिर और विकास बढ़ा तो ये ये स्टाम्प फोन चालू हो गए इससे जो है जीवन में बहुत बढ़िया बेहतर उन्नति हुई है स्टाम्प फोन में फ़ायदा है जो जाओ कहीं बात करनी है फ़ौरन बात हो गई बात के अलावा आमने सामने भी देखा जाने लगा जो जहाँ है वो उससे बातचीत होने लगी स्मार्ट फोन से कई काम ऐसे सुविधा बढ़ गई है कि फ़ौरन मालूम हो जाता है चाहे आप दिल्ली में हों चाहे बम्बई में हों चाहे यहाँ देहात में हो फ़ौरन समाचार स्टाम्प फोन द्वारा मालूम हो जाता है यदि किसी को बताना है या करना है तो आमने सामने भी बात होती है इससे जो इससे है जीवन में बहुत बढ़िया बेहतर इंतिज़ाम हुआ है वो बहुत उन्नति हुई है स्टाम्प फ़ोन से सारा काम हो जाता है यदि किसी को कुछ कहना है या भेजना है डायरेक्ट उसमें आमने सामने भी बात हो जाती है इससे जो है बहुत जीवन के लिए बहुत बेहतर है यदि कोई ऐसा काम ज़रूरी हुआ या कोई एक्सीडेंटल या काम हुआ तो फ़ौरन उसमें मालूम हो जाता है कि कहाँ पर कैसे हो गया है ये स्टाम्प फोन से जीवन को बहुत बढ़िया सुविधा मिली है इससे हम लोगों को बहुत भारी फ़ायदा हुआ है इससे बहुत बढ़िया फ़ायदा हुआ है और बहुत अच्छी चीज़ स्टाम्प फोन है इससे भारत को बहुत बढ़िया फ़ायदा मिला है और सब पब्लिक आम पब्लिक चाहे शहर हो चाहे देहात हो सब करीब बराबर देहात और शहर में सब सुविधा उपलब्ध है इस वजह स्टाम्प फोन हम लोगों के लिए और सब लोगों के लिए बहुत बेहतर चीज़ है